मुझे तो सबसे मुश्किल खाना अभी तक का छोले भटूरे लगे हैं क्योकि छोले भटूरे में छोले की सब्जी तो फिर भी आसानी से बन जाती है पर भटूरे में बहुत कठिनाई होती है जैसे कि छोला बनाने के लिए भी रात में पहले छोले को धो के बढ़िया उबालने गलाने रखना पड़ता है फिर उसको उबालते हैं फिर उसमें डालने के लिए बहुत सारे मसाले काटने पड़ते हैं पीसने पड़ते हैं फिर छोले की सब्जी तैयार होती है ऐसे ही भटूरे को बहुत सारे मैदे को गूथना पड़ता है दही के साथ फिर उसको बहुत सारे तेल का उपयोग करके हाथ से फैला फैला के भटूरे को बनाना पड़ता है जो कि बहुत रिस्की काम है जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा समय लगता है मुझे छोले भटूरे बनाने का अनुभव जो रहा है वो मेरे लिए बहुत कठिन रहा है कि हाँ मुझे उस दिन समझ में आया कि कोई काम छोटा बड़ा नही होता है हम सोचते हैं कि खाना ही बना रहे हैं बहुत आसान होगा पर नहीं खाना बनाना भी कठिन काम है